میں اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں میرا تعلیمی سفر مدرسہ سے شروع ہوا ہم نے مدرسہ میں تعلیم حاصل کی جو بہت ہی دلچسپ رہی اور ہمیں بہت شوق تھا پڑھنے کا ہم بہت قاعدے سے سپارے پڑھتے تھے خوب لکھنا سیکھا مخارج سیکھے ہم نے تختیاں لکھیں اور بہت ہی ہم نے اچھی ہینڈ رائٹنگ بنا لی اپنی اور اردو میں بہت خاص دلچسپی رہی ہماری مزہ آتا تھا ہمیں پڑھنے میں اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن لیا جو پرائمری لیول میں ہم نے وہاں سے پڑھا وہاں پر ہمارے کورس میں تبدیلیاں ہوئیں اور بھی زیادہ ہمیں پڑھنے کا موقع ملا سائنس پڑھنے کا اور سوشل اسٹڈی پڑھنے کا ہندی گرامر اور الگ الگ طریقہ کے اور ہماری تعلیمی میدان میں اضافہ ہوا دوسرے عنوانات شامل ہوئے کھیل کود سے بھی دلچسپی رکھی ہم نے بہت مزہ آتا تھا پڑھنے میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا وقت کم پڑ جاتا تھا پڑھتے پڑھتے کہ ہم کب پڑھ رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں ایک عجیب جوش ولولہ تھا تھکان نہیں ہوتی تھی ذہن متواتر پڑھنے کی طرف اتنا متوجہ رہتا تھا کہ ایسی لذت آتی تھی اور رات میں ہی ذہن میں خاکہ تیار کر لیا کرتے تھے کہ اب ہمیں کل کیا کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے ریوائز کرنا سنانا بتانا پڑھانا کہ دل میں ایک بیچینی سی رہتی تھی ولولہ کہ ٹیچر ہم سے پوچھ لیں ہم بتائیں ہمیں یہ سوال کر لیں لیکن ٹیچر کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا تھا کہ ان کی بات کو فالو کرتے ہوئے کہ جب ہم سے پوچھیں جبھی بتایا جائے خیر ہم نے بہت پڑھا پرائمری سے سینئر میں آ گئے سینئر سیکنڈری پڑھا بہت مزے کئے ہم نے اردو میں بہت ہم نے نام کمایا تخیلات ہمارے بہت عمیق ہوئے گہرائیوں تک سوچا ہمارے ایکسپیریئن منفی اثرات مثبی اسم مثبت اثرات ہم نے بہت اچھا ایکسپیریئنس وقت گزارا اور اس تعلیم نے ہی ہمیں بہت ہماری ذہنی بھی سوچ کو سنوارا زندگی کو سنوارا ہمارے ذہن کو سوچنے کی صلاحیت ایسی عطا فرمائی کہ ہم اس کے اندر توازن بنائیں کہ کیا کہنے اچھے برے میں فرق بتایا تغیرات دیئے ہمیں بے مثال دور رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے تعلیم اللہ تعالیٰ سب کو تعلیم سے پڑھنے کا ذوق و شوق اور دلچسپی عطا فرمائے